जेनाकि अहाँ हमरा सॅं पुछलियै कि अहाँके लगैत अछि कि समाचार तंत्र ग्रामीण इलाका के बारे मे पर्याप्त मुद्दा देखबै अछि ई कोन कोन एहि मुद्दा जे एकर जानकारी चर्चा मीडिया मे नहि होइ छै अहाँके हम बतायब ई अहाँ पे इसकुली व्यवस्था सरकारी इसकुली ल व्यवस्थामे पढाइ शिक्षा ओते बढ़िऑं नहि छै हालाँकि न्यूज़ मे नहि अबै छै चर्चा भी नहि होइ छै न्यूज़ मे इएह के हम देखलियै हय छओ सात तक कोचिंग छै कॉलेज छै सरकारी जेकरा मे पढाइ उचित नहि छै जेकरा पास उचित पैसा नहि छै वहीँ जाय छै पढाइ नहि होइ छै एहिला बिहार पीछे छै न्यूज़ मे हालाँकि ई सब नहि आबै छै कभी जेनाकि हम रहै छियै डीआइजी चौक पे वहाॅं आसपास एक दू टा छै इसकुल जहाँ पढाइ अच्छा सऽ नहि होइ छै आओर यहाँके बाढ आबै के दिक्कत होइ छै पानि लागि जाइ छै तऽ ओ रोड ठीक नहि होइ छै ओहो सबमे दिक्कत होइ छै आबै जाबै मे इसकुल बेरा मे जाइ छियै तऽ रोड पे पानी लग जाइ छै